जोङो दैखौ जेनेबा हाबा जानाय समाव हाबाफोरनि प्रग्राम जानायाव जोङो दैखौ दैखरनिफ्राय लाबोनानै जेनेबा खलनिफ्राय लाबोनानै थिंकिफ्राव जमा दोननानै नङाब्ला बाल्थिं जाग थागाव जमा दोननानै दैखौ बाहायनाय जायो आरो नङाब्ला दैखौ बथल बथल सोनानै मानसिफोरनो राननाय जायो जेनेबा आखाइ सुनो थाखायबो दैखौ बाहायनाय जायो आरो मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो दैखौ बाहायनाय जायो मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो दैखौ खलनिफ्रायनो लांनानै थिंकिफोराव दोननानै दैखौ बाहायनाय जायो आरो बिखौबो मिथिं दावथिंफोराव दैखौ रानै बथलाव सोनानै राननाय जायो आरो सोरनिबा बार्डे पार्टि जायोब्ला दैफोरखौ बेबायदिनो थिंकिफोराव सोनानै खलनिफ्राय लायनानै आरो जो जागखौ जागफ्राव बाल्थिंफोराव दोननानै जोङो दैखौ बाहायनाय जायो आरो दैखौ बथल बथल सोनानै बाहायनाय जायो